थोडे लोकांक दिसता की मराठी आनी कोंकणी एक कोंकणी म्हूण मराठी की मराठी हाची बोली पूण अशें ना कोंकणी स्वतंत्र आसा आनी आनी मराठी स्वतंत्र आसा हे दोनूय वेगळी भाशा आसा आमकां अशें म्हुणून अकरावेन आनी बारावेन शेंकडेन कर्नाटकान आनी आनीक जगान पुरावे मेळटात